ग्रामीण क्षेत्रमे कोनो भी व्यवसाय करल जायत तऽ उ सफल हो जाइ छै ओकरा करै खातिर आदमीके इच्छुक होनामे पड़ै यऽ कि आदमी कोना कऽ बिजनेस उ करत कोनो भी व्यवसाय जे छै गाँव क्षेत्रमे ओकरा प्रति अहाँके अग्रसर हुवै लए पड़त ओकरा पर लागै लए पड़त अहाँके करै लए पड़त तऽ चलत नहि करबै तऽ केना बिजनेस होयत बिजनेसके पीछू चलै लए पड़ै छै दौड़ै लए पड़ै यऽ आओर जाइ लए पड़ैए तऽ वएह खातिर बिजनेस कोनो यऽ तऽ ओकरा पीछू दौड़ै लए पड़ै यऽ जेना मधुमक्खी भए गेल मधुमक्खीसँ की हैय यऽ मधुमक्खी पालन करै यऽ मधु निकलै यऽ ओकर रस निकलै यऽ ओकरा प्रति ओकर देखरेख करै लए पड़ै यऽ जे छै मधुमक्खीके रससँ बहुत सारा बीमारीमे जेना खाँसी सर्दी हे ई हे उ होइए तऽ ओकरामे ओकर रस या तुलसीके पत्ता हे एकर उ जे होइए रस ओकरा खातिर सब किछु रस मिलाय कऽ ओकरामे मधुके मिलाके ओकरा चम्मचसँ यदि सेवन करब अहाँ तऽ उ जे यऽ अहाँके लाभ होयत सर्दी खाँसीमे मधुमक्खीके की यऽ ओकरापर उ बहुत सारा जे अथी नहि यऽ जेकि अहाँ जो कहै छथिन कि बेसी भीड़वला काज भी नहि यऽ मधुमक्खीके